आजकल सबसे ज्यादा एप जैसे कि देखा जाए तो सबसे पहले स्टूडियो की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई या तैयारी जो छात्र करते हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला ऐप्स जैसे कि पी डब्लू फिजिक्स वाला फिजिक्स वाला सर ने गरीब लोगों के लिए जे ई नीट की तैयारी करने के लिए मात्र पाँच सौ रूपये छ सौ रूपयों में ऑनलाइन बैच प्रारम्भ कर देते हैं जिनमें काफी सर अपनी मेहनत की लगन के साथ पढ़ाते हैं और देखा जाता है कि गरीब लोग उनका लाभ उठाकर अच्छी अच्छी जैसे डॉक्टर इंजीनियर बनते जा रहे हैं जिनमें फिजिक्स इलेवंथ क्लास में अर्चना जे ई दो हजार पचीस को टारगेट करने के लिए बैच प्रारम्भ किए गए हैं जिसमें फिजिक्स सलीम सर अहमद पढ़ाते हैं जो एन आई टी एन आई टी त्रिची से हैं पास आउट हुए हैं जो फिजिक्स ऐसी फील करा देते हैं जिसके कारण फिजिक्स का पढ़ते पढ़ते लोगों को किसी भी तरह से रटना नहीं होता है और देखा जाए तो मैथ के स्टोरियों में सचिन धाकड़ सर है जो मैथ को फीलिंग में ऐसा पढ़ाते हैं कि मैथ इजी हो जाती है और इसी कड़ी अगली कड़ी में देखा जाए तो केमिस्ट्री पंकज सर जो ऑर्गेनिक पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक को पढ़ाते हैं कि उन्हें रिएक्शन जो बच्चों को काफी हद तक में काफी हद तक हार्ड लगती है लेकिन वो ऐसा पढ़ाते हैं जिसके कारण रिएक्शन काफी हद तक समझ में आ जाती है इसी अगली कड़ी में देखा जाता है तो फिजिक्स वाला काफी हद तक लोगों के जीवन में काफी पी अ नाम को प्रोवाइड भी कराते हैं जो जे ई नीट में सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके द्वारा होने मोटिवेशनल भी किया जाता है अठाईस फरवरी दो हजार चौबीस को उन्होंने डे पर ऑनलाइन बैच को प्रारम्भ कर दिया है जो मात्र चार सौ रूपए में ही उपलब्ध करा दिए हैं आगे भी फिजिक्स वल्लाह लोगों के जीवन में काफी हद तक लाभदायक साबित होते जाएँगे फिजिक्स वल्लाह एक ऐसे स्टूडियो बनता जा रहा है जिससे हर बच्चे का अपना सच्चा जीवन बनता जा रहा है और अपने जीवन की ऊंचाइयों को वो छूते जा रहे हैं इसलिए अगली कड़ी हम देखते हैं अनअकैडमी अनअकैडमी पर भी लोगों को काफी हद तक अपने जीवन में सफल बनाने के लिए बैच प्रारम्भ कर देते हैं अनएकैडमी पहले से फिजिक्स कॉल उठाया जाता है और रेट को पूर्णिमा कॉल के द्वारा पढ़ाया जाता है जिसमें फिजिक्स की फील आने लगती है इसलिए अगली कड़ी में हम देखते हैं कि रोजमर्रा अंकित जो कि अंकित हारिस सर द्वारा चलाया गया है इसमें सर के द्वारा गरीब बच्चों की मदद काफी की जा रही है क्योंकि अंकित सर अच्छे से अच्छा स्टुडियो मैटेरियल में प्रोवाइड करा देंगे खान सर के द्वारा भी अच्छा चलाया जाए एक एप जिसका नाम है खान ग्रोवर स्टूडियो में रखने से गरीब बच्चों की मदद की जाती है खान सर काफी सस्ते में बैच को करा देते हैं जिसके कारण लोग अच्छे अच्छे पदों जैसे आई ए एस एस एस सी सी जी एल में भी काफी हद तक फाड़ चुके हैं इसकी अगली कड़ी में देखा जाए तो एस एस एस सी जी एल में आदित्य रंजन सर जो एस एस सी की जो खुद ही एक एक्साइज इंस्पे इंस्पेक्टर हैं जो लोगों को पढ़ाते हैं मैथ जिसके कारण उन्होंने एस एस सी में अपनी धमाल मचा रखी है इसी वजह से हर साल अपने बच्चों को सेलेक्ट कराया जाता है जो काफी गरीब बच्चों की पीढ़ियों को प्रेरित करते जाते हैं मतलब उनकी मेहनत को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए अगली कड़ी में देखा जाता है लेकिन आज कल के समय में ज्यादा फ फालतू लोग भी हैं जो ऐपों का दुरुपयोग भी करते हैं जैसे काफी हद तक मॉडर्न होने के कारण लोग बच्चे पबजी में अपना काफी समय करते हैं काफी समय तक अपना समय बर्बाद करते हैं और भी आगे भी है जैसे सोशल मीडिया एप हुई जैसे कि फेसबुक फेसबुक में लोग शॉर्ट वीडियो को देखते रहते हैं इंस्टाग्राम है ट्यूटर यूट्यूब इन पर फालतू का समय बर्बाद कर देते हैं इसलिए अगली कड़ी में जो शॉर्ट वीडियो को देखते रहते हैं तो वो उनको लगातार देखते देखते रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि समय कब बर्बाद हो जाता है देखा जाए तो की सोशल मीडिया एक अच्छा भी है लेकिन जीवन में जो मानव जीवन के लिए घातक भी हो सकता है मोबाइल फोन में इंटरनेट जीवन के लिए जो उनका उपयोग करते हैं उनके जीवन के लिए तो सही होता है लेकिन जो उसका दुरूपयोग करते हैं काफी हद तक प्रॉब्लम आने लगती है हम मानाते हैं कि आज तो सबसे ज्यादा एप में फेसबुक हुआ ट्विटर हुआ एक्स ट्विटर हुआ यूट्यूब हुआ इंस्टाग्राम पर लोग काफी समय तक अपना हाथ समय बर्बाद कर देते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोगों इनका उपयोग भी करते हैं जैसे पी डब्लू को पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर पहुँच चुके हैं अनएकैडमी के ऊपर ई सरल ऐप पर देखा जाता है कि ई सरल एप में भी जो आई आई टी दिल्ली आई आई टी बॉम्बे से जो पास आउट हुए हैं उनके द्वारा वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है उन्हें अच्छा कंटेन्ट किया जाता है इसलिए उस बच्चों को काफी लाभ होता है जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुँच चुके हैं इन सब एप के द्वारा जो स्टडी मेटेरियल स्टडी मेटेरियल जो उपलब्ध कराया गया है वो काफी हद तक सरल बनाया गया है और मोबाइल में बड़े अच्छे अच्छे एपों के कारण से बच्चों की जो पढ़ने में डाउट आता है उनको क्लियर करने में आसानी महसूस की जाती है अच्छे अच्छे एपों के द्वारा बच्चों को काफी हद तक उन्हें जीवन में सरल बनाया गया है और कोई भी डाउट आने पर बच्चे अपने सोलुशन को भी देख सकता है इसी तरह से फिजिक्स वल्लाह ने एक अपने एक मैटेरियल को चूज किया है जिसमें वे किसी भी प्रॉब्लम को आसानी सॉल्व करने के लिए उसको लिंक को डाल सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है इस तरह से स्टडी में काफी हद तक मॉडर्न युक्त शिक्षा ने काफी हद तक जीवन को सफल बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है फोन से स्मार्टफोन में से काफी भी नुकसान नहीं है काफी फायदे हैं जो उनका उपयोग करें उसके लिए तो फायदा ही फायदा है लेकिन जो दुरुप्रयोग भी करते हैं जो जीवन के लिए हानिकारक होते हैं आज कल सबसे ज्यादा एप में जैसे की सबसे पहले स्टूडियो में ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है आगे भी अच्छी मैटेरियल में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी